नमस्कार कोई ना आप ग्राउन्ड पर आ जाओ वो जो दिक्कत आ रही है वो आप बता देना आपकी उसमें क्या है आपकी जो दिक्कत है उसकी समस्या का समाधान करेंगे कोई ना तो एक दो दिन जैसे स्टार्टिंग किया तभी आ रही है अभी उसे जैसे कन्टिन्यू रखोगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेंगी एक दो मान लो एक दो दिन के और कोई दिक्कत

एक तो देश हैं जैसा आपको इसके होना है तो हाथो को पीछे की और खिसकना चाहिए तो वो क्या है वो बॉल कि जो गति है ना वो कम हो जाती है अब जैसे हाथ भी सीधा रखोगे तो बॉल कि जो गति है वो आपके हाथों से टकराएगी उसे उस उस में ये दिक्कत आती है उसमें जैसे ही बॉल आए उसको आप पीछे की ओर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हाँ जी ओके